हेलौ आब' आजोलि ना आङो नोंनि नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय लादोंमोन मानि नोंनाव रुम भारा नोंनाव रुम भारा दं नामा होन्नानै सोंहरदोंमोन आङो दङ नामा ओमफ्राय रुमआ गंबेसे नांगौ ए होम्बा आं बै सिंगोल आं सिंगोलसो नागिरगासिनो ना सिंगोल नांगौमोन आरो आंनो औ थाफैगोन आं नेक्स्त मान्टनिफ्राय थाहैनायसै नामा दङबा ओमफ्राय औ ओमफ्राय लाइन थायो ना थाया नोंसिनिजों ओमफ्राय खारेन गैयाब्ला इनभारटार दंना गैया ओमफ्राय साबेसे थायो लोगोफ्रा आरो रुम रुमा मोनबेसे दङ ओमफ्राय गासिबो थाजोबो होम्बा बे मोनसेयाव आं थाहैनायसै नेक्स्त मान्टनिफ्राय ओमफ्रायहाय

ओमफ्राय मास मोनसेनि मोनसेनि हरनांगौ ना माथो मास मान्थलि फिसखौ रुम भारानि फिसखौ औ ओमफ्राय आंनो मानि कलेजआव थांनायावहाय एसे दिगदार जायो नालाय न'निफ्राय थांनायाव बेखायनो आङो रुम नागेरगासिनो आरो औ रुमा मोजाङै दंना फांखाफोर दङ ना ओमफ्राय टेबोलफोरफोर मोनगोन ना फरायग्रा आलदा ओंखाम संग्रा आलदा ओमफ्राय दे होम्बा आब' दोननोसै औ औ दे